ہمارے علاقے کا ایم ایل اے کا نام عبدالرحمان ہیں وہ ہمارے علاقے کے ایم ایل اے بہت ہی اچھے کام کرتے ہیں جی ہاں میں ان سے اسکول میں ملی تھی وہ اسپیچ دینے کے لیے ہمارے اسکول میں آئے تھے انہوں نے بہت ہی اچھے کام کیے ہیں جیسے کہ سڑکیں بنوانا اور اسٹریٹ لائٹس لگوانا روڈ بنوانا بہت ہی اچھے کاموں کا استعمال انہوں نے ہمارے علاقے میں کیا ہے جس سے ہماری زندگی میں بہت ساری سہولیتیں پیدا ہوئی ہیں اور اسکول میں بھی جنہوں نے اسپیچ دی تھی ہمارے ایم ایل اے نے اس سے بہت سارے بچے متاثر ہوئے تھے